हॅलो आ सिध्दी गो आं हय हय हांव बरे आसा तूं कशे आसा आं आं म्हाकाय तुका तेंच विचारपाचे भुरग्याचेच बद्दल कितें सांगपाक जाय आसलें तुवें पळयलां सांग तूं सांग हय भुरग्यांक आता कितें करपाक लायल्यार कांयच आसकना तांकां कांयच कळना कितेंय प्रश्न विचार कांयच सागिना कांयच कळना कांयच जापूय दिना ती वयल्यान परतून अशें रिस्पेक्ट दिना आनी आनी हे सगळें कोविड जाल्यार जाल्याकूच जाल्यार तशें दिसभर भुरगीं मोबायलानूंच आसता बु बु बूक वाचिना कांय ना सगळें मोबायलाचेर आतां येसायमेंट दिलें सगळें फोनाचेर कोण अशें लायब्ररींत वचूंक सोदिनात सगळे आयते मेळ्ळा न्हय आतां नेटाचेर हय आमचे टायमार आमी पुस्तकां वाचताली पूण आता भुरगीं अशें केल्ले दिश्टी पडना वयल्यान पयली भुरगीं अशीं फेस टू फेस बरी उलयताली पूण आता तशें ना आतां भुरगीं सोशल मिडिया यूज करपाक लागल्या तेंच आता तेंच तुका विचारपाक हांवें विचारपाक विचारपाक हांवे आतां कॉल तुका करपाक आसलेले भुरगी अशें चलत रावले जाल्यार भुरगीं असल्यानी भुरगीं हाता भायर वयतली हाचेर आमकां कितें तरी करचें पडटलें हय सारके तुजे आमी अशें वेगळें टॉपीक अशें वेगळें दिवचें पडटलें जे अशें फोनाचेर इनफॉमेशन बी मेळना तशें जावं ते अशें तांकां अशें लायब्ररीरीन वचून म्हणल्यार तांकां आतां मुखार फोर्स बी करचे पडटलें अशें न्यूज पेपर बी वाचपाक अशे हय हय अशेंच केल्यार ती मागीर कांयच करपाची ना आनी वयल्यान आतां ओनलायन एक्जाम अशे जालेल्याक भुरगीं अशीं कॉपी बी मार मारपाक तांकां अशें चान्स आसलेलो पयल्या तुवें म्हणजे ओनलायन जेन्ना एक्झाम आसताली पळय तेन्ना पळय तांकां अेह मार्कस् बी ताका खूब पडटाले आनी जेन्ना तांकां आमी ओफलायन बी घेवपाक लागल्या तेन्ना तांकां माक्स खूब कमी पडपाक लागल्यात सो सो आतां आमी चल बरें तर मागीर उलोवया आं बरें